جیسے بھارت میں جیسے کچھ بہت ٹائم سے اب لوگ آ گئے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں جیسے ولاگنگ چینل بنا رکھے ہیں اپنے جس میں ولاگنگ میں جیسے گھر کا دکھاتے ہیں اپنے کہ کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا نہیں کچھ موٹو ولاگ ہیں جیسے بائک رائڈنگ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں پورا اور باقی کچھ شاٹس بھی بناتے ہیں جیسے مذاق مستیوں والی ویڈیوز سانگس پہ ویڈیو اور ولاگ میں تو یہی ہے زیادہ تر آٹ آٹھ نو منٹ کا ولاگ ہوتا ہے وہ جیسے ڈیلی ولاگنگ بناتے ہیں گھر کا بتاتے ہیں اپنا کہ ہم یہ کر رہے ہیں آج وہ کر رہے ہیں آج یہ سب کر رہے ہیں بہت چیزیں بتاتے ہیں موٹو ولاگنگ میں جیسے بائک رائڈ کرتے ہیں کہاں دور دور جا کے بائکوں پہ چلا چلا کے دکھاتے ہیں دور دور کنٹریوں میں جا جا کے جاتے ہیں لکھنؤ لداخ وغیرہ رائڈنگ کرنے تو وہ یوٹیوب پہ دکھاتے ہیں اور کچھ میں جیسے مذاق مستیوں کے ہنسی ماحول کے یہ چیزیں بتاتے ہیں یا پھر ڈانس کی ویڈیو بناتے ہیں یا پھر کچھ میسیج دیتے ہیں کہ دھمر پان نشید ہے ان چیزوں کی جب میسیج دیتے ہیں یوٹیوبرس یوٹیوب پہ تو آج کل بہت یوٹیوبرس وائرل ہو رہے ہیں ان چیزوں پہ ان چیزوں میں